हाँ मेरे क्षेत्र में या मेरे क्षेत्र के आस पास दो प्राइवेट अस्पताल और एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हैं प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए सौ से डेढ़ रुपये तक के पर्ची कटाने पड़ते हैं लेकिन सरकारी अस्पताल में जाने के लिए तीस रुपये की पर्ची कटा के हम उस में आसानी से जा सकते हैं सरकारी अस्पतालों में दवा भी कम मिलती है दवा की फ़ीस भी कम है और प्राइवेट अस्पतालों में दवा ज़्यादा लगती है दवा को पैसा बहुत लगता है डॉक्टरों की फीस बहुत ज़्यादा है सरकारी अस्पतालों में हम आराम से जा सकते हैं लेकिन उसमें सुविधा बहुत कम है प्राइवेट अस्पतालों में सुविधा बढ़िया है एडवांटेज बढ़िया हैं और सब कुछ अच्छा है प्राइवेट अस्पतालों में लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा है सरकारी अस्पतालों में फ़ीस कम है लेकिन सुविधा कम सुविधा भी कम है प्राइवेट अस्पतालों में फ़ीस ज़्यादा है सुविधा भी ज़्यादा है वहाँ पर आप जाएंगे अच्छे से रह सकते हैं अच्छे बेड हैं सरकारी अस्पतालों में भीड़ बहुत है और वहाँ पर एक दम हल्ला होते रहता है इस लिए मैं तो प्राइवेट अस्पतालो में जाना पसंद करूँगा लेकिन जो ग़रीब व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे नहीं है उन के लिए सरकारी अस्पताल बहुत ही अच्छा है